हा ज़रूरु ज़रूरु तव्हां किथां खां था ॻाल्हायो तव्हांजो नालो कविताबेन हिरानी तव्हां पंजाब खां आयो अच्छा हिते घुमणु आया आहियो इअं हिते असांजे जूनागढ़ में त मकर सक्रांति आहे हूअ धाम धूम सां भई माण्हू मोकिलींदा आहिनि मल्हाईंदा आहिनि पतंगू बतंगू चङी तरह भई आयोजन कंदा आहिनि मथे कोठे ते टेरेस जंहिं खे चइबो आहे पोइ गाना वॼा वॼाईंदा आहिनि तिरनि जूं मिठायूं हूंदियूं सॼो ॾींहुं पतंगूं उॾाईंदा आहिनि तमामु सुठे नमूने आहिनि जूनागढ़ में त शिवरात्री शिवरात्रीअ में अहिड़ो हिते भई पंजनि ॾींहंनि जो उजवींदा आहिनि जूनागढ़ में त मेन थींदो आहे शिवरात्रीअ जो मेलो तरह तरह जा किथां किथां जा इलाही किथां किथां जा भई संगत इंदी आहे पंजनि ॾींहनि जो हूंदो आहे पोइ तमामु मस्तु उजवींदा आहिनि जूनागढ़ जे अंदरि हर जॻह खां पंजाब खां बॉम्बे खां हर प्रांत मां माण्हू जूना जूनागढ़ में शिव जे मेले ते ईंदा आहिनि हा हा इहो तव्हां सई ॻाल्हि बुधी आहे के असांजो जूनागढ़ जे अंदरि भई भंडारा हर गुजराती मोची हुजे सिंधी हुजे ब्राहम्ण हुजे आयर हुजे मेअर हुजे सुथार हुजे हर कास्ट जा माण्हू पंहिंजे पंहिंजे नमूने भंडारा चालू रखंदा आहिनि अन चोवीह कलाकु चालू हूंदो आहे चाहिं पाणी ॾुध खाइण जूं शयूं भजिया चोवीह कलाक पंज ई पंज ॾींहं चालू हूंदो आहे असांजो जूनागढ़ त आहे न इन इन इन इन इन ॻाल्हि आयनि में असां असांजो जूनागढ़ त आहे ई हिन लाइ इहो संतनि जी भूमि आहे हा उहो उ उहो ई त जूनागढ़ जो हिक भई शान आहे न त भई जिते साधु संत आहिनि न नागा बावा चवंदा आहिनि साध साधु बाबा थींदा आहिनि उहे हर हिमालय खां ईंदा आहिनि जूनागढ़ खां ईंदा आहिनि गिरनार जे पर्वत ते जेके नागाबावा साधु संत चऊं था उहे पंहिंजी धूणी दु दुखाईंदा आहिनि छेले ॾींहं ते जे की सरकसि निकिरंदी आहे हुन में नागा बावा पांजा करतव्य ॾिखारींदा आहिनि अने इहो ॾाढो तमामु हुन जूनागढ़ जो सूरत जी मेलो त समुझी हलो के शान आहे हा परिक्रमा हा इहा जेकी गिरनार आहे न असांजे परिक्रमा कंदी आहे टिन ॾींहंनि जी हा उहा टिन ॾींहंनि जी थींदी आहे त पोइ पब्लिक थोरी रहंदी आहे हूअं टिन ॾींहंनि जो कारो आहे छटीह किलो मीटर जे रेंज में सॼो जंगल जे अंदरि परिक्रमा जंगल ते आहे गिरनार जे गिरनार जिते आहे न उतां खां मतलबु छटीह किलो मीटर जे हिन एरिये जे अंदरि पोइ परिक्रमा कंदा आहिनि जेकी संगत ईंदी आहे न हुन छटीह किलो मीटर जे रेंज हिन एरिये में हर जॻह ते कठे कठे ते चाहिं पाणी भंडारा जीअं आयल संगत खे कोई जात जी दिक़त न थिए खाइण पीअण में जा ते उहो उहो सभु सुविधा रखंदा आहिनि ॾाढी ॾाढी माना हा हा बिल्कुलु सही मिलियो अथव बिल्कुलु सही मिलियो अथव